اگر مجھے موقعہ ديا جائے كہ ہندوستان كے جو كوئى فن كا مظاہرہ كرنے كا دوسرے ممالک ميں يا ان كو سكھانے كا تو ميں چاہوں گا كہ ميں ان كو رنگولى سكھاؤں ان كے سامنے رنگولى كس طرح سے بنايا جاتا ہے اس كا مظاہرہ كروں چونكہ ہندوستان كا ايک بہت ہى پرانا كلچر اور تہذيب ہے جو باہر كے لوگوں كو سيكھنى چاہيے يہ رنگولى جو ہے ايک اس سے محبت اور الفت كا يہ پيغام ديتى ہے جو باہر اس طرح سے کا فن نہيں پايا جاتا تو ان كو يہ چيز سيكھنی چاہيے